हमारी मिर्जापुर में ऐसी बहुत सी हमारी मिर्जापुर में ऐसी बहुत सी कलाएं उपलब्ध हैं पेंटिंग मूर्ति कपड़ा अ मिट्टी के बर्तन छपाई मि चुनार में चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकतर उपलब्ध होता है और वहाँ इसका दुकान बनाकर बर्तन दुकान लगाकर उसको बेचते हैं और मूर्ति मूर्तिकला मूर्तिकला मिर्जापुर में सारीपुर कि बगल में एक मूर्ति कलाकार का दुकान ही वहाँ खुद अपनी हाथों से मिट्टी मिट्टी द्वारा मूर्ति तैयार करते हैं मिट्टी और पुअरा को उसका पहले नक्शा बना लेते हैं फिर मिट्टी के सहारे से उसको अच्छे से लगाकर आँख कान नाक जैसे की दुर्गा माँ का मूर्ति नवरात्रि में गणपति मूर्ति और गणपती मूर्ति ऐसी तमाम भगवान की लक्ष्मी गणेश दिवाली की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाया जाता है और चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी की सुंदर सुंदर घड़ी और गुल्लक गुल्लक और बहुत सारी ये प्लेट कफ सुंदर सुंदर डिजाइन डाल के खुद हाथों से कारीगर बनाते हैं और कपड़ा कपड़ा आजकल कपड़ा घर घर लड़की लड़कियाँ खुद सिल रही हैं और सिलाई सेंटर तो बहुत ढेर सारे हैं वहाँ जाकर खुद कप कपड़े एक दो महीने फीस जमा कर के सीख कर खुद अपना सिलाई कर रही हैं जिससे कि उनका पैसा का बजट होता है और छपाई पेंटिंग इनकी कुछ कम दुकान है फिर भी इसमें बहुत सी भाग है जिससे की पेंटिंग आसानी से सीखा जा सकता है और छपाई छपाई का भी ठीक ठाक है अधिक अधिक मूर्ति और ये मिट्टी का बर्तन मिट्टी का बर्तन जैसे घड़ी ढीली और सुराही वगैरह हाथ से इसको बनाते हैं अधिकतर ये गाँव में पाया जाता है और में मेरी मेरे घर के आसपास में एक लोग को हम देखा हैं जो मिट्टी के बर्तन को पै सबसे पहले इसको चुनना होता है कि मिट्टी का अनुपात कैसा होना चाहिए इसको मिट्टी सबसे पहले लेंगे और अ इसको भें कर एक होता है चक्कर उसको हाथ से बनाते हैं और उसको बनाने के बाद आग में पकाते हैं और उसको बेचते हैं जिससे कि उसकी उससे अच्छी अपना आमदनी कर लेते हैं